जय झूलेलाल मार्च में जेके यात्री घुमण ईंदा आहिनि त हू पंहिंजे लाइ अलॻि अलॻि तरीक़े जूं योजनाऊं ठाहींदा आहिनि जेके समुंडु किनारे में घुमण पसंदि कंदा आहिनि त हू समुंडु किनारे वेंदा आहिनि ऐं जेके बौध गुफाऊं में वञण पसंदि कंदा आहिनि त हू बौध गुफाऊं में घुमंदा आहिनि जय झूलेलाल